हालीं जर तुवें खंय तूं भोंवपाक बिन गेलां टूर बिन केलां हाचें विशयी म्हाका मातशें सांगता म्हणजे जर तुजो कसलो भोंवडिचो एक्सपिर्यन्स किंवा अणभव आसा जाल्यार हाचे विशीं म्हाका थोडे तूं सांग हांव लास्ट इयर कोलकत्ता गेल्ली आमी एका नाटकाच्या पफोमन्सा खातीर गेल्ली मायम आमची जर्नी वयतां आसतना खूब बरी जाल्ली धा दिसांचो तो टूर आशिल्लो आमचो दोन दिस ट्रेनिंन गेले ट्रनिंत अशें बरें भाशेन गेले मागीर मागीर वाज येवपाक लागलो केन्ना एकदा अशें पावनशें जाले ट्रेनिची जर्नी बेजार येवपाक लागली आमचे जे वांगडा चले आशिल्ले ते बेजारल्ले रस्ते परत परत चक्का येवपाक लागले तांकां लिपचें पडटाले खंय ना खंय पूण आमकां तांची मजा दिसपाक लागली पळोवपाक आमी ताका मागीर लिपयताली बि मागीर मजा करता करतां फकाणां करता करतां एकदाची आमी कोलकत्ता पावली आमचो दोन तीन दिसांनी पफोमन्स आशिल्लो ताच्या पयली आमकां दुसऱ्यांचे पफोमन्स पळोवचे पडटाले कशें जाल्या ते ताचेर रिव्यूज दिवचे पडटाले ताचेर डिस्कशन्स आसताले आमचो जेन्ना पफोमन्स जालो तेन्ना तांका खूब वेगळो दिसलो तांका खूब चेंजिस दिसलें तातुंत ताचेर डिस्कशन जाले एक स्पेशल डिस्कशन सेशन दवरचो पडलसो तांका आमच्या खातीर आमचे मिस्टेकी सांगपाक देन आमी तितुतल्यान खूब कितें शिकली एक शिकपाचो प्रवासूच कसो आशिल्लो थंयचो वाठार पळयल्लो थंयसर शोपिंग करपाक गेल्ली खूब कितें नव्यो गजाली कळ्यो थंयसर नव्यो वळखी जाल्यो आनी थोड्या दिसांनी तांच्या वांगडा जे आमी जेच्या वांगडा गेल्ली तांच्या वागंडा रिलेशन खूब बरें जालें सो एक याद उरपा सारको तो टूर जाल्लो ती जर्नी आशिल्ली आनी जेन्ना फायनली मागीर धा दिसां उपरांत आमी घरां आयली तेन्ना खूब यादी घेवन आयल्यो थंयच्यो मागीर आमच्या कॉलेजींत आमच्या ह्या पफोमन्सा बद्दल परत डिस्कशन जाल्ले कितें चुको जालां हे परत जावपाक जायना ह्या बद्दल खूब उलोवप जाल्ले एँड आमचो जो बिहेवियर आशिल्लो आमी सिस्टमेटिक खूब वागिल्ली ह्या बद्दल आमकां खूब पॉजिटिव रिस्पोन्स मेळिल्लो तांचे कडल्यान